तव्हां कन्हैयालाल परयाणी आहियो अच्छा तव्हां जी आइस्क्रीम जी दुकानु आहे

त तव्हां कहिड़ी कहिड़ी एस्क्रीम रखंदा आहियो ॾिसो मुंहिंजे पुट जो आहे न जनम ॾींहुं आहे त मूंखे आहे न एस्क्रीम केक खपे अध किले जो अच्छा ऐं ईंअ केक जी माना प्राईस त तव्हां बराबरि ॾींदा न मूंखे ऐं अच्छा चोकोबार एस्क्रीम ॾ डबल वारियूं खपनि हा ॾह खपंदियूं ॾहें खां पाण मथे खपंदियूं जे मुंहिंजे पुट जा दोस्त वधारे आया त वधारे खपंदियूं अच्छा ॿी कहिड़ी कहिड़ी तव्हां आईस्क्रीम रखंदा आहियो अच्छा त पोइ अच्छा त उहो सीताफल वारी रखंदा आहियो महांगो वारी बि बुक करो सीताफल वारी ऐं चीकूअ वारी बि ऐं कुल्फी रखंदा आहियो मलाई वारी अच्छा त छा त महांगो डोली बि ॾह खपनि ऐं तंहिंखां सवाइ मलाईअ वारी कुल्फी रखंदा आहियो मिली वेंदी न त इहे सभु मुंहिंजूं आहिनि तव्हां जो दुकान केॾी महिल ताईं खुलियलु हूंदो आहे ॿारहें ताईं खुलियलु हूंदो आहे न त मुंहिंजो छोकिरो ओफीस मां ईंदो तव्हां जे दुकान तां इहो सभु सामान जे उहो न आयो त मां अची करे खणी वञियांव सभु मां शाम जो साढे पंजे बजे पोणे छहें बजे अचांव त इहो सभु तव्हां कुझु त डिस्काऊंट ॾींदा न त तव्हां ॿुधायो त ख़रीदां न त मां उहो अहिड़ी रीते पैसा मुंहिंजे घोट खां वठी अचां अच्छा इन खां सवाइ ॿियो तव्हां एस्क्रीम कहिड़ी कहिड़ी हूंदियूं आहिनि हा त अम्बु अच्छा अमुल जूं बि क खपंदियूं हा हा सभु मिली वेंदियूं न हा त इहे सभु शयूं तव्हां कढी रखो हा त तव्हां भले फ्रिज मां क इहे एतिरियूं एतिरियूं मुंहिंजूं शयूं तव्हां ॻ ॻणे करे लिखी रखो हा त मां अचांव थी अधु पोणे कलाक में खणणु भले भले